मैं बैतूल जिले के मैं वासी हूँ बैतूल जिले में एक जगह ऐसी है खंडारा खंडारा किला शंकर भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा किला है वहाँ इसलिए वहाँ शिवरात्री में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि खंडारा के जो राजा थे पहले वहाँ के राजा ईल राजा थे ईल राजा आदिवासी राजा थे तो वह यानी कथा में है वह जो मंदिर है जो अभी जो पूजा हो रही है वह ईल राजा ने बनाया था और वहाँ की जो शंकर जी की पिंडी है बहुत ही पुरानी है और वहाँ एक तालाब है उस तालाब से ही पानी वहाँ तक आता है शंकर जी के मंदिर तक तो कहने का मतलब है कि ईल राजा एक कहानी बहुत प्रचलित है कि ईल राजा की वहाँ बहुत बोहो ईल राजा बहुत वीर थे तो एक दिन वहाँ ने मुसलमान लोगों ने आक्रमण करा तो राजा ने अपनी माँ से बोला माँ मैं उन्होंने अपने सिर काटा और मम्मी को दे दिया और गोद में रखने को कहा वह बोले माँ जब भी इस सिर पर मक्खी बैठ जाएगी तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो उसकी माँ ने देखी वो राजा रात भर लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते परतवारा तरफ़ निकल रहा है तो बहुत दूर तक वो सिर वाले भाग रहे हैं और बिना सिर वाले काटते काटते काटते राजा ईल राजा तो चलते जा रहा है तो वहाँ चलते चलते दिन निकल गया तो एक बुढ़िया झाड़ू लगाते लगाते बाहर निकली उसने जैसे देखी कि अरे ये सिर वाले भाग रहे हैं और बिना सिर वाला काट रहे उनको मार रहा है तो जैसे ही उसने बोला तो वह उनका जो सिर रखा था माँ की गोद में उसमें से तुरन्त मक्खी बैठी तो वो समय वो ईल राजा का वहाँ अंत हुआ तो और वहाँ के बारे में एक है कि उस राजा के पास पारस पत्थर था पारस पत्थर में इतनी शक्ति थी कि वह अगर लोहे को छूता था तो लोहा तुरन्त सोने का बन जाता था तो अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण करने का सोचा कि यह पत्थर हमारे पास होना चाहिए इनके पास क्यों तो वह उसको छीनने के लिए वहाँ पहुँचे तो राजा ने वहाँ से महल में से खड़े हो कर वो पत्थर को नीचे फेंका तो नीचे उनका तालाब था उसमें चला गया तो उन्होंने बोला कि अरे पत्थर तो फेंक पारस पत्थर तो फेंक दिया है क्या करना चाहिए तो उन्होंने क्या करा हाथी के चारों पैर में लोहे की साँकल बाँधी और हाथी को पूरे तालाब में घूमाए तो उसमें से एक हाथी के पैर की साँकल पीली हुई थी यानी सोने की बनी थी उसको बहुत कोशिश करे परंतु वो पत्थर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया और वो कीचड़ में वहीं तालाब में आज भी आज के तारीख में भी उसके पृथ्वी के अंदर वो दबा पड़ा है और वहाँ का जो शिव लिंग है इतना पुराना है इतना पुराना है कि वहाँ सभी लोग जाते हैं और अपनी जो भी मन्नत रहती है बोल कर आते हैं तो होती है पूरी तो वहाँ जाते हैं शंकर भगवान के पास और कहते हैं कि जो राजा का महल है अब इस समय खंडहर हो गया है अगर वहाँ का एक भी पत्थर उठा कर लाते हैं तो उसके घर में अनेक नुकसान होने लग जाता है इसलिए वहाँ का एक भी पत्थर कोई ले कर नहीं आता है यानी हाथ से उठा कर तो ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी कहानी है और ये बैतूल से पाँच छः किलो मीटर दूर पर है खंडारा खंडारे में है ईल राजा जो बहुत अभी भी हम गए थे घूमने तो वहाँ पहाड़ी में पूरे बेल पत्ती के भी वृक्ष हैं और एक गेट में बहुत बड़ा पत्थर रखा है शासन ने वहाँ पर ताला लगा दिया है कि इसके अंदर ना जाए कोई और एक वहाँ पर सोरा थी तो पहले बोलते थे कि वहाँ कोई एक साधु था वहाँ नौजवानों को प्रशिक्षण देता था तो पता चला तो हमको हम तो उस समय छोटे थे बहुत हमको ऐसी कहानी पती चली थी पता चला था तो वहाँ पर पत्थर तो हमने देखी बहुत बड़ा पत्थर लगाया है उसको गेट पर कि वहाँ अंदर कोई नहीं जा मने शासन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है तो ये इधर की वह है कि यानी देखो अपन अभी इस कहानी सुनते हैं और आगे वाली पीढ़ी सुनेगी हम उनको बताते फिर उनको बताते तो यह कहानी चलते चलते चलते चल चलेगी तो ऐसा लगता है कि देखो कहाँ से कहानी चली आ रही थी कि कब की बात हो गई ईल राजा देखो आदिवासी क्षेत्र है ये बैतूल जिला यहाँ अधिकतर आदिवासी लोग हैं कोटकू समाज के हैं और आदिवासी और बाकी अन्य जाति के हैं तो हमारे यहाँ के सांसद भी अभी आदिवासी छे दुर्गा दास उईके यानी कहने का मतलब पूरे आदिवासी क्षेत्र है तो यह हमारे यहाँ की यही कहानी है किद मूर्ती